سنٹرل دہلی دریا گنج ایسٹ دہلی شاشتری نگر نارتھ دہلی علی پور ساؤتھ دہلی ساکیت ویسٹ دہلی شیوا جی پیلیس